योगा दे ते बड़े सारे बैनिफिटस जेह्ड़े हैन नै अस इं'या करने होन्ने ऐं मतलब कि योगा इक ऐसी चीज ऐ जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा मैन्टल पीस साढ़ा फिज़िकल फिटनैस अस सब कुछ योगा दे थ्रू करी सकने आं प्रापर योगा मतलब करने कन्नै अस साढ़ी बॉड्डी जेह्ड़ी ऐ मेन्टेन रौंह्दी ऐ सानूं खुशी दा ऐहसास होंदा ऐ अस अपन सारा जेह्ड़ा बी स्ट्रैस होंदा ऐ दफ्तर दा थ्होए दा एह् करो ओह् कम्म करो अस सब कुछ जेह्ड़ा ऐ रलीज़ करी सकदे ऐं अपना स्ट्रैस रलीज़ करी सकदे आं योगा कन्नै बॉड्डी फिट्ट नी ऐ एह् चीज़ होआ दी अज्ज एकड़ी बमारी लग्गा दी अज्ज एकड़ी बमारी लग्गा दा होर अगर अज्ज इक दिन च इक घैंटा अद्धा घैंटा बी अस योगे गी दित्ते दा होऐ ते साढ़ी बॉड्डी जेह्ड़ी ऐ प्रापर मेन्टेन होई सकदी ऐ बड़े जादा बैनिफिटस नै योगा करने दे बॉड्डी फिट्ट रक्खना मैन्टली अपने आप गी पीस रक्खना इन्ना जादा स्ट्रैस होंदा ऐ दफ्तर च होईया घर होईया मतलब कुसा कन्नै लड़ाई झगड़ा होईया कुछ बी होईया अस योगा कन्नै जेह्ड़ा अपनी बॉड्डी जेह्ड़ी ऐ रलैक्स करी सकदे आं होर मज़े कन्नै बाकी अपना कम्म करी सकदे आं अगर असें योगा गी अद्धा घैंटा दित्ते दा होऐ बड़ी बारी मतलव कि अस जिसलै सवैरे उट्ठने ऐं केईं बारी ऐसा होंदा ऐ कि सवैरे उट्ठने आं ते सानूं थकावट जेही मैह्सूस होंदी ऐ ते हां अगर असें योगा कीते दा होऐ प्रापर ऐक्सर्साइज़ कीती दी होऐ अस अपनी बॉड्डी गी मैन्टेन करी सकदे ऐं बड़ी जि'यां कि होईया कि थकावट होई गेदी ऐ नेईं कम्म करने दा मन करा दा दमाक खराब होए दा कुसै कन्नै लड़ाई होई दी ऐ दमाक सैट्ट निं बैठा दा ते थोह्ड़ी देर मैडिटेशन करने कन्नै थोह्ड़ी देर योगा करने कन्नै साढ़ी बाड्डी जेह्ड़ी ऐ रलैक्स होई जंदी ऐ इ'यां लगदा ऐ कि अस स्वर्ग च पुज्जी गेदे ऐं ते योगा करदे टाईम इंजाएमैंट कन्नै योगा करना चाहिदा ऐ बड़े सारे प्रकार दे योगा होंदे न बड़े सारे आसन होंदे न जेह्ड़े अस करियै ते अपनी बॉड्डी गी फिट्ट करी सकदे आं अगर अस हर इक चीज़ गी इन्ना टाईम देआ दे आं अपने फोन गी इन्ना टाईम देआ दे आं खानें पाने बिच्च इन्ना टाईम देआ दे नै गल्ल बात करने च इन्ना टाईम देआ दे नै पढ़ाई च इन्ना टाईम देआ ने ते अगर अद्धा घैंटा अगर अस योगा गी बी टाईम देई ओड़गे ते साढ़े बास्ते कोई बड्डी गल्ल निं ऐ साढ़े ताहीं अस योगा करदे करदे इंजाए बी करी सकदे न होर रेही गल्ल मतलब जि'यां खान पीन दी अगर खान पीन असें मेन्टेन रक्खेआ बैलेस डाईट रुट्टी खा दे न तां अस अपनी ब़ाड्डी गी मेन्टेन बी रखदे आखदे नां कि हैल्दी बॉड्डी होग ते साढ़ा माईंड़ गै हैल्दी होई जाना ऐ ते उऐ इक सिस्टम ऐ अगर अस योगा करगे ते साढ़ा टाईम जेह्ड़ा ऐ ओह् बिल्कुल साढ़ी बॉड्डी बिल्कुल ठीक ठाक होई जानी ऐ होर बड़ी सारियां ऐक्सर्साईज़ न जि'यां अस बाबा राम देव दी गल्ल करने होन्ने आं बाबा राम दे योगा दे अक्सपर्ट न अपने बॉल्लीबुड्ड दी शिलपा शेटी ऐ उ'नें गी फॉलो करदी ऐ योगा ते अपनी बॉड्डी बी मेनटेन कीती दी ऐ बॉड्डी बी अपनी मेन्टेन कीती दी ऐ होर मतलब कि अपना मैन्टल बी अपना अपने आप गी स्टेवल रक्खे दा ऐ ते योगा दे बड़े सारे फायदे न योगा दा अस नुकसान कोई निं गिनी सकदे हां ओह्दे फायदे बड़े जादा न अपने आप गी तुस बिल्कुल अईसोलेट करा दे ओ अकेले अकेले ओ ते तुस अपना मैडिटेशन करियै अपना योगा दा कम्म करियै जेह्ड़ा ऐ ओह् चीज़ां मेन्टेन करी सकदे ओ ते अपनी बॉड्डी जेह्ड़ी ऐ ओह् रिलैक्स करी सकदे ओ